जूनागढ़ में हुअं त व्यवसाए जी कमी कोन्हे पर हिते मिलू ऐं कारखाना ॾाढा घटि आहिनि मां चाहींदुसि त पंहिंजी हिते मां ख़ुद जी कपिड़े जी मील खोलिया इन जो कारण हिकिड़ो ई आहे भई केर बि मजदूर वर्ग उन मिल में कमु करे सघे उन्हनि जो बि रोज़ी दाणो निकिरे ऐं हिते मॉलन जी बि ॾाढी कमी आहे हिते ॿाहिरा केर बि महमान घुमण था अचनि त हुननि खे कोई बि चीज वस्तु ॻोल्हण में ॾाढी तकलीफ़ न थिए हुननि खे मॉल में हिकु ई हंधि सभ मिली वञे त जूनागढ़ में हिकु हिकु त ॾाढी मॉलनि जी कमी आहे ऐं हिकु ॿिया कारखाना थोरी मीलू खुलनि त जूनागढ़ जे लाइ सुठे में सुठो कमु थी वञे